हाँ नमस्ते भैया आपके यहाँ कौन कौन सी सब्जी है हमको दीजिए हम बाहर लेकर सेल करेंगे बाहर ले जा कर जी जी कोहरा लौकी कैसे भैया कोहरा लौकी तो पूछ रहे हैं बताइए कैसे है कोहरा लौकी और गोभी ओभी है हाँ तो बंद गोभी है फूल गोभी है कैसे है क्या रेट है उन सबों का क्या रेट लगाएंगे बैंगन है तो उसका क्या रेट लगाएंगे अभी इंतजाम कोई एक नहीं चाहिए एक के जी भी नहीं चाहिए हमको थोक में चाहिए सब्जी हाँ हमको पाँच बोरा लौकी चाहिए और दो बोरा कोहरा चाहिए और बोरिया गोभी चाहिए एक के जी हमको गोभी चाहिए और एक कुमकुम एक क्विंटल गोभी चाहिए और उस ओ हम क्या तो कोहरा का लौकी का गोभी का लिखिए और बैंगन का कोहरा लौकी गोभी बैंगन एक कुंटल कोहरा हो गया और एक दो कुंटल गोभी कर दीजिए और एक कुंटल लौकी भी कर दीजिए और डेढ़ कुंटल बैंगन जो है उसको कर दीजिए और बस भैया और कुछ नहीं चाहिए